ہیلو جی بولیے وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ جی لاڈری سے لاڈری سے بول رہے ہیں ٹھیک میرے یہاں تو ایسا نہیں ہوتی ہے میرے یہاں ایسا تو نہیں ہوتا ہے بٹ آپ صحیح سے چیک کریے مسنگ نہیں ہوگا چیک کر لیجیے میرا ایسا سروس نہیں ہے میرا تو ایکوریٹ رہتی ہے جو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ پہلا وار جو ہے جو شکایت کر رہے آپ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے پورا چیک کر کے بھیجے ہیں میرا میرا اس میں جو ہے نا سروس ایسا نہیں ہے جو آپ کو کوئی ہوگی یہ پہلی بار جو میں شکایت سن رہے آپ سے ہم نے جتنا بھی ڈلیور کیا ہے لاڈری کو تو ان میں کوئی بھی نہیں ابھی تک کال کیا ہے جو آپ کال کر رہے کہ میرا یہ مسنگ ہے آپ صحیح سے ایک بار ایک بار آپ صحیح سے چیک چیک کر لیجیے ٹھیک ہے میں ٹرائی کروں گا جو اگر کچھ ہوگا تو آپ کو میں دوبارہ کال کریں گے اور میرا ایسا سروس نہیں ہے جو میں یہ پہلی بار جو کال آیا آپ کا جو بولتے کہ میرا یہ مسنگ ہے بٹ میرا ایسا سروس نہیں ہے نہیں بولے بھی اب پہلی بار جو کال آیا کہ جو میرا مسنگ ہے یا ایسی تو میں جتنا بھی ڈلیور کیا ہوں تو اس میں میرا اچھا رہا کوئی بھی ابھی تک کمپلین نہیں کیا جو کہ میرا یہ پروڈکٹ مسنگ ہے ہو سکتا ہے اور میرے سکھانے وغیرہ میں جو نا دقت ہو گئی ہوگی جی جی جی آپ آئیے گا میں میں بھی ایک بار ٹرائی کروں گا ہو سکتا ہے مسنگ ہوا ہوگا مجھے وہ سکھانے واش کرنے اور ڈرائی کلنگ وغیرہ کرنے میں پرابلم ہوئی ہوگی کہیں سکھانے میں دقت ہو گئی ہے کہیں رکھ دیے ہوں گے میں مسنگ میں سوری کرنا چاہتا ہوں آپ سے اوکے آئیے ٹھیک ہے شکریہ